मैं डिज़िटल किताबें पढ़ने का हामी नहीं हूँ मुझे किताबें अपने वास्तविक स्वरूप में ही अच्छी लगती हैं किताबों की देखभाल करना भी मुझे सुहाता है हालाँकि बढ़ती हुई जनसंख्या की जगह कमी पैदा की है हम सभी घरों में सिमट कर फ्लैट में आ गए हैं ऐसी स्थिति में किताबों के लिए जगह नहीं बनती है सभी के लिए सम्भव नहीं है दूसरे जिनकी ट्रांसलेवल जॉब है उनके लिए डिजिटल फॉम वह वा बुक्स वरदान की तरह है बेहतरीन की कोई बात नई है जिसे जो सुहाता है वह उसे पढ़ता है महत्वपूर्ण यह है कि हिन्दी की किताबें पढ़ी जाए जो मज़ा असल किताबों को पढ़ने में है वह मज़ा किसी रूप में नहीं आता हैगा किताबों का स्पर्श और खुशबू अलग ही तरह की होती हैं बुक सेल्फ में लाइन से सजी हुई किताबों एक सुखद एहसास होता है वैसे आजकल जो डिज़िटल रूप में पढ़ना पसंद कर रहे हैं लेकिन फिर भी असल किताबों को पढ़ना हमेशा अलग ही होता है दोनों तरह की ही किताब हैं पढ़ना अच्छा होता है और यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की किताबों को पढ़ना चाहेंगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं क्योंकि दोनों तरह की किताबों का अपना अलग अलग महत्व होता है जैसे कि डिज़िटल रूप में किताबों को हम कहीं भी किसी भी स्थान पर पढ़ सकते हैं जिससे समय की बचत होती है लेकिन जो पिंत की गई किताब होती है उसका भी अपना एक महत्व होता है क्योंकि इसको पढ़ने के लिए ऊब नहीं सकते और शरीर पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए यदि प्रिंट किताब उपलब्ध है तो उसे ज़्यादा पढ़ें जानकारी देना चाहता हूँ किताब क्या है किताब एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान काे संयोजित करते रखते हैं और उसको जरूरत के अनुसार दूसरे लोग के साथ बाँटते हैं आपके प्रश्न से मालूम होता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं और मैं आपको जानकारी दे दूँ डिज़िटल रूप में पढ़ने के लिए आपके पास अच्छी ख़ासी धनराशी होनी चाहिए परंतु आपको जो किताब है जो आप अपने हाथ से स्वयं से पढ़ते हैं उसे पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा धनराशी की आवश्यकता नहीं होती है धन्यवाद